नोंथांमोननिसिम आं खावलायनाय जाबाय दिनै आङो ओंखाम ओंख्रि संनायनि थाखाय रायलायनाय जासिगोन आरो मानि फार्सयाव आङो उन्दैनिफ्रायनो न'आव जेनोबा बिमा बिफानि सायावहाय ओंखाम ओंख्रिखौ संजेनदोंमोन आरो आंनि संनाया जाहैबाय जेनोबा आं दस बोसोरसोनिफ्रायनो जेन'बा आं संनाय जाबाय आरो बिमा बिफानि सायाव बिदिनो दा आंनि न'खरावबो आं जेनोबा संसार जानाय हिसाबै आङो जेनोबा बिबाजै बिबोनां बिदा फंबायफोरखौ फिसाफोरखौ लानानै एसे बुरजायानो जायो जेनोबा ओंखाम ओंख्रि संनायफ्रा आरो बेहाय जोङो ओंखाम ओंख्रिखौ जेनोबा थाब फोमोननांगौबा जोंहा जेनोबा अरफ्रा बा बन लायफ्रा जायोबा गोरानबा जोङो इसे थाबैनो संनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो जेनोबा दै अर फोरखौ लायनांगौबा दैफोरखौ लायनांगौबा जेनबा राज्योनि दैख'रफ्राव सिगांनि समावथ' राज्योनि दैखरफ्रावसो दैखरफ्रावसो लायोमोन बा दैमाफ्रावसो जोङो निजिराफोर दैखर बायदि खुरनानै जोङो रोगायोमोन आरो ओमफ्राय जोंहाथ' दा जेन'बा गावबा गाव गावबागावथ' जेन'बाथ जों दा न'खरफ्राव खल दैखरफोर खुरना लायो दा बेफोराव एसे थाबसिन जानाय जायो आरो जोङो जेन'बा गोजानफ्राव जों दै रोगा नाङै हिसाबै आरो जोङो दाथ' ओंखाम ओंख्रि संनायफोरनिफ्रायबा जोङो दा जेनबा हाबा हुखाफ्राव जों मालाबाफोर बिदिनो साहा फानि फुदुंनाय बा ओंखाम ओंख्रि संनायाव जोंखौ मालाबा एसे एनैफोर हेफाजाब लायो आरो बिदिनो दै अर रोगानाय समफ्राव दैफोर रोगानाय समफ्राव जोंखौ हेफाजाब लाफायोमोन बे हेफाजाब लानायाव जोंहा दिनै जेनबा राज्यो राजाफोरखौ जों जाहोनाय हिसाबै जोङो जेनबा दै अर रोगानाय बा ओंखाम ओंख्रि संनायाव जों एसे गोबाङैनो साथाम साब्रैसो बा लोगो जानानै जों सङो खावो आरो जोंहा बिदिनो जाहोनांगौनि थाखाय जेन'बा जोङो माबा खालामनाय जायो आरो मानसिफोरखौ जेनबा जों जमा खालामनानै मबे समाव जों जाहोखांगोन बा मबे समाव जों मावखांनानै मानसिफोरखौ बुजायहरनो हागोन जों बेनि थाखाय एसे माबार थाब खालामनाय जायो आरो मानि अरफोर मोजां जायोबा जोंहा अरफोरजों जोङो अरफोरखौ जों थाब एसे रोहो रोहो जों सुनो हायोबा जेन'बा बन लायफोरखौ मोजां होनो हायोबा जोंहा ओंखाम ओंख्रिफोेरखौ जों थाब संनानै जेनोबा जों बिदिनो राज्यो राजाफोरखौबो जों बुजायनो हायो थाबैनो आरो जोंहा बिदिनो मालाबा समाव बिदिनो दै सारनाय मा सारनाय बिदिनो लेंहरो बे लेंहरनायाव जों ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जों संनाय जायो आरो आरो जोंहा बिदिनो जेन'बा जोंथ' जेनोबा दा हाबा हुखा जानाय हिसाबै जेनोबा न'खरफ्रावबो जोंहाबो आरो बिदिनो गायनाय फुनायफोरनि थाखाय बा मावनाय दांनायनि थाखाय फिसाफोरखौ जाहोनांगौ लोंहोनांगौनि थाखाय जोंहा एसे थाब थाब जेनोबा अरफोर थायोबा बा बन लाय थायोबा जोङो थाबसिन जानाय जायो जोंहा आरो बिदिनो मालाबा मालाबा जोङो बिदिनो दानांगौ लुनांगौनि थाखाय आरो जोंहा एसे थाबसिन फुंजा सानजा जों सङोबा संनाय खावनायफोरखौ जों थाब फोमोननो हायोबा फिसाफोरखौ जों थाब जोहोनो हायोबा न'खरनि मानसिफोरखौ जोंहा बिदिनो थाबसिन खामानिफोरा जानाय जायो आरो फुंजा सानजा जों खामानिफोरखौबो मोननाय जायो न'खरफ्राव